अस दस बंदे न असें कोई फंगशन बिच्च जाना होर साढ़ै कोई कोई गड्डी नी असें इक जीप ट्युरिस्ट प्लेस जाना ऐ होर असें इक जीप चाहिदी ऐ होर अस दस बंदे न कंफटेवल कन्नै जाना चांह्दे न